हां जी केरु था ॻाल्हायो राम राम हरि ओम हरि ओम हा हा ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ी भाॼियूं खपनि ग्वार तव्हांजी सठि रुपए किलो अथव पंद्रहें रुपए पाव ऐ त हाणे थोरी सस्ती थी आहिनि ॾाढी अॻिए त ॾाढी महांगी हुइयूं पहिरियों त पंजवीह रुपए वीह रुपए पा विकामे पई हाणे थोरी सस्ती थियूं आहिनि हा हा मिली वेंदव कहिड़ी कहिड़ी खपेव मन तव्हांखे हा ठीकु आहे मिली वेंदव सभु मिली वेंदव जेका तव्हां चवंदव हूअ सभु मिली वेंदव तव्हांखे रेट तव्हांखे रेट त तव्हांखे इलाही घटि ई ॿुधायो आहे छा कयूं मंडी में जेको जेको टमा टमाटा त हिन महिल असी रुपए किलो था हलनि पहिरियों हुया सठि रुपए पंजाह रुपए हाणे असी रुपए सौ थी विया अथव तव्हांखे हिन महिल असी रुपय मिलदव न न न न जेको अघि हूंदो मंडी जो ओहिड़े हिसाब सां अघि ॾींदासी न ईंअ थोरी आहे असां घरों थोरी ॾींदासीं असां पंहिंजे ग्राहकनि खे कॾहिं बि वधीक रेट न लॻाईंदा आहियूं नॉर्मल रेट लॻाईंदा आहियूं ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भेण जेको हा भेण जे को चईंदव सभु मिली वेंदव अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे ॿुधायो तव्हां लिखरायो छा खपेव ठीकु आहे करेला लिखी वरिता अधि किलो पाव करे ग्वार करे वरिती साग किलो कहिड़ो खपेव साग तव्हांखे पालक खपेव मैथी खपेव छा खपेव ठीकु आहे पालक लिखी वरिती हा हा मैथी बि साई भाॼिनि में ईंदी आहे मैथी बि हाणे लथी आहे सीजन शुरू थी वियो आहे ठीकु आहे पाव हा मैथी त ॾाढी महांगी अथव हिन महिल चालीह रुपिये पाव अथव हा पालक तव्हांखे सठि रुपए किलो आ न मैथी तव्हांखे चालीह रुपए पाव आहे टमाटा असी रुपए किलो लगदव जय झूलेलाल तव्हांखे माल ॾई वेंदोमाव हा हा मोकिले छॾंदासी मोकिले छॾंदासी हरि ओम हरि ओम